हेल्ल' अ मा अ मा खबर

अ अ हाया मा बोरि ना गोथौ आं खेथि माय गायनायखौ नाङामोन आंनो थारमाने बोरि हासो नांगौमोन आंनो

अ बेसेसोआव दोनगोन आरैनो

अ देर लाखसो अ थिनि सारिथ' आं हानाय नङा इसे फैसा गैया थारमाने आंनाव अ अ आङो थारमाने दस बोसोरसोनिबासो आं लागोन थारमाने अ आं थारमाने ओरैनो दस बोसोर सोरनिबा आङो दा बयलार फार्म खुलिनो सान्दों आरो ओरैनो बारा बुरजायाव लानो हानाय नङा ओरैनो देरलाखसोबा हागोन आरो आं हानाय नङा नामा इसेबांबा देरलाखसोनिसो लानो हागोन आं हानाय नङा दे आं ओं अ अ अ आं देरलाख ल'बासो हासिगोन आङो दे दे दे जागोन दे अ जागोन दे अ जागोन दे अ दे ओं दोननोसै होनबा जागोन दे अ